औ मा नांगौ

औ औ ओ गाइखेराथ' ओंखारो ओमफ्राय ओ एक लिटाराव आसि थाखा

अ हरनायाथ' आङो थायबाल' खमायनो हागोन औ ओ लांफैनायखौ अर्डार खालामनायखौ केन्सेल खालामनो मोन्नाय नङा होमबासो जोङो दिसकाउन्ट होनो हागोन जोङो लस जागोनना औ बाजाराव फानहैयालासे नोंसोरखौ नेबाय थाबा

औ होमबालाय अफार होनोसै जुदि केन्सेल खालामाबा अर्दारखौ माबा जोङो लाथारनोसै माने ओ अर्दारखौ बाजाराव फानहैला माने नोंसोरनो होथारनोसै औ रावनोबो हरला औ जोंना गाइखेरा एकदम फ्रेश फ्रेश फानखायो जोङो मोसौआ जार्सि दङ नालाय मानै ओहो जोंना एकदम दै होखाथारा गन'सो फानखायो दैखौनो जोङो इसेबो लगाइखाथारा औ ओमफ्राय गामियालाय ना नोंसोर लांफैनो ना जों हैनो हल्तुगाव औ दे औ दे होमबालाय